हँ हँ हमरा दरभङ्गा जाइके लेल एक गाड़ी के जरुरत छल हन तऽ गाड़ी हम अपन मोबाइल सँ हम जे छै से मालिक सँ बात केलहुॅं जे अहाँ कतेक पाइ लेब तऽ मालिक गाड़ी मालिक हमरा कहलक जे हम अहाँसँ पाँच पाँच सए रुपैआ हम लेब तऽ पाँच सए रुपैआ पर मे हम गाड़ी केलहुॅं गाड़ी कए कऽ जब हम दरभङ्गा गेलहुॅं जब उतरलहुॅं आ तब हमरा सँ ड्राइवर अहाँके सात सए रुपैआ माँगलक सात सए माँगलक तऽ ताहि पर हमरा आ कि कहै छै जे ड्राइबर सँ नोकझोक बकझक हुअ लागल तऽ हम अपन बकझक के कारण ओकरा हम किराया ड्राइवर के नहि देलहुॅं हम कहलियै हमरा मालिक सँ बात भेल यऽ पाँच सए रुपैआमे हम पाँच सए रुपैआ हम ड्राइबर के नहि दए कऽ फेर मालिकके फोन मालिकके जाकऽ हम पाँच सए रुपैआ देलहुॅं तब जाकऽ हम एलौ